गेलेनाया जिउआव मोनसे देहानि थाखाय मोजां जायो एबा गावनि थाखाय मोजां जायो एबा ब्रेइननि थाखाय मोजां जायो एबा प्रेक्टिसनि थाखाय मोजां जायो एबा प्रेकटिस खालामोब्ला नों गावनो गाव गेलेनायबो एक्सपिरिएन्स मोनलाङो बा ओमफ्राय सोलोंनायफोराव जाहाथे देहाफोरा फिट थायो एबा मोजां जायो देहाफोरा आरो थाजिम थायो लोमजानाय साजानाय जानाया ओमफ्राय गेलेनाय गेलेनायाव जाहैबाय जोङो गोजान गोजान गेलेबा बेरायनाय मानायाव जोङो बहुथ खामानियाव होयो सोलोंनायजों एबा प्रेकटिसजों प्रेकटिस देहाखौ थाजिम लाखियो ओमफ्राय थाजिम लाखिनायजों प्लास जोङो देहाखौ फिट मोनो एबा जोङो देहाखौ फ्राट मोनो बा बेमार आजारनि थाखाय जोंहा देहाखौ मोजां माने जाहोनो हाया एबा माबानो हाया बेनो जाहैबाय ओमफ्राय जोङो जाहाथे जोङो गोजानफोराव गेलेहैयोब्ला जों भारत माबाफोराव गेलेनाय जायोब्ला जोङो थारमाने गेलेनाय गेजेरजों थारमाने जोङो मेडेल लाबोनो हानाय एबा माबानो हानाय एबा गेलेनायजों जौगाहोनो हानाय ओमफ्राय जोङो जौगाहोनाय एबा माबानायजों मेडेल मोननायजोंखौथ' माबानो मुलाम्फा खालामनो हाया ओमफ्राय बेनि गेजेरजों जों थाखा थाखाजोंसो दाबायदिनि जुगाव थाखाफोर एबा माबाजोंसो जों माबा खालामनो हायो बिदिनो बेनोसै आंनि बुंनाया